साढ़े इत्थै रियासी बिच बड़ियां सारियां गेमां ऐ ऐसियां के जे खो खो बैडमिंटन फुटबाल वालीबॉल क्रिकेट बी ऐ कुड़ियां बी खेढदियां हैन फिर ओह् ऐ के आखदे उसी गुल्ली डंडा होंदा जि'यां होर बी बड़ी सारियां होर बी बड़ी सारियां गेमां हैन दे अस में बी में बी पार्ट लैते दा ऐ मतलब कि में बी पार्टिसिपेशन कीते दा ऐ ओह्दे बिच फुटबाल बिच प्राइस बी लैता हा असें साढे कालेज बिच बी बड़ियां सारियां ऐसियां गेमां जेहड़ियां खेढियां जंदियां दे जैदातर ते अस खो खो खेढने होन्ने आं साढे़ स्कूल बिच बी पैह्लें साढ़े स्कूल बिच बी खो खो बालीवाल बिच बी असें प्राइस लैता हा दे होर बी ऐसियां बड़ियां सारियां गेमां न खेढां इंडिया जिस टाइम चलदा ते अस गेमें दा गै सब किश करने होन्ने आं जि'यां जि'यां ओह् होई गेआ केह् आखदे उसी